خوردہ فروش كاروبار سے صارف بی ٹو سی كر سكتا ہے اس كا مطلب یہ ہے كہ خوردہ فروش كی طرف سے پیش كردہ مصنوعات براہِ راست صارفین كے ذریعہ خریداری كے لیے دستیاب تھوک فروش كاربار سے كاروباری بی ٹو بی كرتا ہے اس كا مطلب ہے تھوک فروش كسی ایک صارف كی بجائے دوسرے كاروبار كو سامان فروخت كرتا ہے مختلف عوامی پر مبنی تھوک اور خوردہ بازاروں كی كئی اقسام ہیں ہول سیل ماركیٹوں میں آپ كو اجناس كی منڈیاں پیداواری منڈیاں اور خصوصی ماركیٹیں مل سكتی ہیں جیسے الیٹرانكس اور ٹیكسٹائل خوردہ بازاروں میں آپ كے پاس ڈیپارٹمنٹ اسٹور خاص اسٹورز اور آن لائن خوردہ فروشوں فروش دوسروں كے علاوہ ہیں یہ بازار صارفین كی مختلف ضروریات اور ترجیحات كو پورا كرتے ہیں حالیہ برسوں میں سبزیوں اورگروسری كی قیمتوں میں مخصوص تبدیلیاں آئی ہیں جس كی وجہ سپلائی اور ڈیمانڈ افراط زر موسمی حالات اور معاشی رجحانات جیسے عوامل كی وجہ سے قیمتیں مختلف ہو سكتی ہیں میں آن لائن شاپنگ كو ایک مختلف اور سہولت بھرا طریقہ سمجھتا ہوں اس سے لوگ آسانی سے گھر بیٹھے اپنی ضروریات حاصل كر سكتے ہیں یہ آپ كو بہت اچھی ورائٹی مناسب قیمتیں اور سہولیت پیش كرتے ہیں آپ كو صحیح اور مین سا ویب سائٹ كا انتخاب كرنا ضروری ہے یہ لوگ آپ كی پرسنل انفارمیشنز محفوظ بھی ركھتے ہیں آن لائن شاپنگ كے لیے كچھ اچھی اور بری باتیں اچھی باتوں میں آتا ہے سہولت گھر بیٹھے شاپنگ كرنا بہت آسان ہوتا ہے مختلف قسم كے آن لائن پلیٹفارمز پر آپ كو زیادہ مختلف قسم كے سامان ملتے ہیں جسے آپ سے بہتر انتخاب كر سكتے ہیں اكثر آن لائن ڈسكاؤنٹ كے آفر دسکاؤنٹ اور اسپیشل آفرز ملتے ہیں جو روایتی اسٹورز میں نہیں ملتے ہیں سامان گھر تک آپ كا آڈر پہنچا كے ملتا ہے آپ كو كسی بھی اسٹور تک جانے كی ضرورت نہیں ہوتی آپ كو مختلف ویب سائٹ كی قیمتوں كی برابری كرنے كا بھی موقع یہاں پر ملتا ہے اب آتے ہیں اس كے نگیٹیو پوائنٹس كوالٹی كنٹرول كبھی كبھار آن لائن شاپنگ میں پروڈكٹ كی اصل كوالٹی آف لائن سے مختلف ہو سكتی ہے یعنی كہ جو آپ پروڈكٹ دكھتا ہے وہ آپ كو ڈیلیور ہونے كے بعد آپ كو ویسا نہیں لگتا ا س كے لیے آپ كو ریٹرن اور ایكسچینج كا آپشن ملتا ہے اگر پروڈكٹ خراب ہو یا آپ كے پاس نہیں آیا تب اس كو واپس سے ایكسچینج كرنا تھوڑا مشكل ہو سكتا ہے شاپنگ میں تا كہ ایسا ہوتا ہے كہ ہمیں كسی پروڈكٹ كو لینا ہے لیكن وہ ہمارے ریٹ میں دستیاب نہیں ہوتا ہے اس كے لیے آپ كو انتظار كرنا پڑتا ہے اس كے بعد آ جاتا ہے شیپنگ میں تاخیر كبھی كبھار آڈر پہنچنے میں وقت لگ سكتا ہے جو آپ كی پلاننگ اور منصوبوں كو ڈسٹرب كر سكتا ہے اس میں كچھ سیكیوریٹی كے خدشات بھی ہوتے ہیں آن لائن جیسے آن لائن ادائیگیاں ذاتی معلومات کو لیک یہ سب خدشات ہو سكتے ہیں آف لائن تجربہ خریداری میں کام آپ سامان كو چھونے اور دیكھ كر خریدتے ہیں جو آن لائن شاپنگ میں نہیں ہوتا یہ سارے اس كے ڈرو بیكس ہیں